हॅलो फोणेंचें लक्ष्मी हॉटेल न्ही हांवें तुमच्या हॉटेलान दोन फ्रायड रायस चार चिकन शाकोती धा रोटयो आनीक एक पालक पनीर इतलें ऑर्डर केल्लें आनी ताज्या बरोबर फ्राय म्हणटा तें चिकन आनीक कुल्ल्यो फ्राय ह्यो दोन आयटमां हांवें फ्रायाची दिल्ल्यो त्यो हांवें वागुर्म्या म्हज्या पत्त्यार दी म्हणून सांगिल्ल्यो पूण आयज आमी वागुर्म्यां ना आमी फोण्याच आयिल्लीं आसा आमच्या फ्लॅटार थंय शांतीनगर त्या पत्त्यार तुमी आमकां डिलीवर करच्यो अशें तुमचें लागीं हांव मागतां